हाँ यौ बोलू हाँ हाँ हाँ सही कॉल लागल हँ हमे प्रवीण डी जे वला छिए चारि तारीख बड़ा नजदीकमे अहाँ कहलिए चारि तारीख तऽ पासेमे छै नहि हो जाएत लेकिन देखिऔ अभी जानिते छिए अभी शादीके सीजन चलै छै तऽ शादीके सीजनमे जल्दीके एगो खाली नहि हैत अहाँ एक दुइ महिना पहिले कहतिए रहै तऽ ठीक रहै लेकिन चारि तारीख कहलिए हँ ओना सबसँ सब समान तऽ हमरा लग सब भाड़ापर चलि गेल हइ लेकिन डी जे हो जाएत बरतन उरतन हो जाएत पण्डालोके जोगार हम करिए देब जे एगो दुइगो समान घटतै ओ तऽ हम जोगार करि देब कहीँसँ कोइ दिक्कत नहि हो जाएत दिक्कत नहि हइ

लड़का हाँ लड़काके शादी हेतै तऽ छोटे पण्डाल लागतै जादा नम्हरो नहि हाँ हाँ

डी जे लड़काके शादी हइ कतेक दूर जाइ जाएत बराती ई कहू ने पहिले बगलेमे तऽ हइ जादा दूर कहाँ हइ बीस किलोमीटर हइ देखिऔ डी जे के तऽ अलग भाड़ा लागै हइ जानै छिए कमसँ कम आठ हजार रुपैआ लागत डी जे मे खाली बराती जाएत अगर डी जे तब

कम देखू कोना होतै गाड़ीके मतलब गाड़ीके तेल लागै हइ जनरेटरके तेल लागै हइ बाकी जे स्टाफ रखै छिए से स्टाफके भाड़ा लागै हइ फेर अपनो ने जोड़ैके पड़ै हइ हर चीज जोड़ि जाड़िके करऽके पड़ै हइ तऽ अच्छा चलू अपन गामके आदमी छिए तनि खोजलिए दिक्कत नहि हइ लेकिन देखिऔ जादो तऽ कम नहि करब पाँच सओ तऽ कम कऽ देब अऽ सभ मिलाके तऽ रुकू हँ हम बतबै छी देखिऔ डी जे तऽ अहाँके बराती जाएत कुइआँ पुजान करऽ लगभग पचहत पचहत्तरि तऽ डी जे हो जाएत आओर पण्डाल लगेबै पण्डाल कमसँ कम चारि हजारमे पण्डाल जरूर बनत लगभगमे लागि जाएत पण्डाल पण्डाल लागि जाएत ताहिके बाद बरतन भोज भात तऽ होबे करतै वएह ने बतबै छी मतलब एकाएक ओ करिके हमसभ जोड़ि जाड़ि आओर फेर ठण्डाके समय हइ तनि मनि तऽ कपड़ा लत्ताके कम्बल आओर तऽ लागबे ने करत हाँ तऽ ओहने हिसाबसँ लगभग मानू ने पचिस हजार रुपैआ लागत एकैस हजार तैओ बहुत कम कहै छिए ठीक हइ ठीक हइ